जों नैबे बोथोरनि थांबा दैज्लां बोथोरा थांबाय जों आरो दैज्लां बोथोरा जोंनि थाखाय बैसागो मासनिफ्रायनो दैज्लां जायो बे दैज्लां बोथोराव अखा गैयाब्ला जों खोथियाफोरखौ माइ गायनो जेत आसार जेत मासाव जों फोयो आरो बिदिनो जेत मासाव खोथिया फोनानै जों आसार मासनि बिदिनो सम लानानै जों नय थारिक बेफोरबायदियाव जों खोथिया फुनो बोलो होयो जोंनो गायनाय फुनाय दिनाव अखाया बायदि रोखोम मोजाङै हानानै होयो अखाया हायो आसार मासाव बेबादिनो सम सम माइनि थाखाय मोजां रोखोम अखा हानानै होयो माइयाव अखाल' हाबा जाया सानदुंबो दुंनानै होनांगौ सानदुंबो दुंब्लासो अखा हास्रोम हास्रोम सानदुं दुंसन दुंसन दुंबासो माइ आबादफोरा मोजां जायो जोङो बे दैज्लां बोथोराव मैथा आरो बायदिसिना मैगंफोराबो भल बायदिसिना गायो बेफोरखौ जों अखा बांद्रायबाबो जोंनि मैगं गायनाया मोजां जानाय नङा सान जोंनो दैज्लाङाव सानदुं अखा नांगौ जायो गायनाय फुनायाव नांगौ बायदि दुफां बोथोर सम सम बार खोलो खोलो बारनानै होब्ला जों दैज्लां बोथोरखौ मोजां मोनो गोजां बोथोराव जोंनो बिदिनो सानदुं दुंनानै होयोब्ला जों मोजां मोनो आरो दैज्लां बोथोराव अखाखौ जोंनो बांसिन नांगौ जायो अखाया मोजां हायोब्ला आबादफोरा मोजां जायो बिदिनो दैज्लां बोथोराव बांद्राय अखा हाबाबो बाना जानानै बयनिबो बायदिसिना दुब्लि माइ गायनायफोरा

बिदिनो बबेबा समाव अखाया बुरजा फैनानै बिदिनो गायनाय फुनायाव लोमसाव लोमसि होयो लोमसाव लोमसि होब्ला जोंहा बिदिनो गायनाय फुनाय आबादफोरा मोजां जाया दा नै जों मेसें बोथोर फैबाय लाफा बायदिसिना दुन्दिया मुला आलु बेफोरखौ गायनायनि जोंहा सम फैबाय जों बेफोरखौ न'आव गायनानै जायोबा मोजां मोसौ मोसायाथ' दानि जुगाव गैलिया आबाद मावनायाव मुगासेबो जों बिदिनो एसे एसे बारिफोरखौ खदालफोरजों जावनानै दुन्दिया लाफाफोरखौ जों फोनानै लायो एखनबानि समाव हास्लाबाबा जों हाथायफोरावबो बिब्दिनो बायनानै लायनांगौ जायो दैज्लांनि सम दा जोङो माइ थायरानाय समाव नैबे आसिन खातिक मासाव जोङो अखा इसे मोनोब्ला जों आबादफोरखौ मोजां फिथाय मोनो आरो जों आबाद माइ फिथाइ ओंखारनाय समाव अखा मोनोब्ला जोंनि माइफोरा मोजाङैनो ओंखारो

फैलायबाय फुजा बोथोर बेफोराव अखा हायोब्ला जोंनि माइफोरनि बिसं सिङाव दै हाबनानै जोंनि माइफोर गायनायफोर आबादफोरा मोजां मोनो खुसि खुसियै फिथाइफोरा अखा हानाय सानदुं दुंनाय मोनोब्ला मोजां जायो मैगं थाइगंफोराबो अखा बांद्राय हायोब्ला मोजां जाया मैगं थाइगं फोनायाव सान्दुं नांगौ जायो आरो जोंनो माइनि थाखाय जोंनो अखाखौ नांगौ जायो मेसें बोथोराव माइ मोनोब्ला जोंनो बेवहाय सान्दुंखौ नांगौ जायो अखा दोमैब्ला जों बुङो दिनै दिनै जों सान्दुं गैयाब्ला बुङो दुब्लियाव माइ हानायफोरा गाज्रि जाब्ला गोसोआव दुखु मोनो जोबबायना ए साला मा